ऐसे तो बहुत सारे छोटे व्यवसाय हैं लेकिन कुछ व्यवसाय जिनसे मैं परिचित हूँ उनमें से कुछ के घर मैं बता रहा हूँ जैसे अगरबत्ती का व्यवसाय मोमबत्ती का व्यवसाय या दोने पत्तल का व्यापार ये व्यापार हैं और अगर मैं बात करूँ मोमबत्ती की तो मोमबत्ती के व्यापार में एक रोचक जो मुझे तथ्य लगा वो ये लगा की एक व्यापारी था जो मोमबत्ती बनाता था उस व्यापारी ने मोमबत्ती तो बनाता था उसकी सप्लाई भी करता था उसके साथ साथ मोम के खिलौने के रूप में भी मोमबत्ती बनाने लगा तो मोम के खिलौने और मोमबत्ती दोनों एक साथ बनाने लगा तो मुझे ये तथ्य उसका जो काम था ये मेरे को बहुत अच्छा लगा तो ये मेरे लिए एक बहुत अलग चीज थी जिसको मैंने देखा कि जो व्यक्ति इसमें मोमबत्ती बना रहा था और समय को देखते हुए उसने मोमबत्ती मोम से कुछ खिलौने बनाना शुरू कर दिया तो वो मेरे को तथ्य काफ़ी अच्छा लगा